नोंथांनि हटेलाव आं जिसानि थाखाय जाग्रा आदार बानायनो होनाय जादोंमोन दा मानसि खम जानायलाय दाइनसोल' जासिगोन बेनिखायनो जाग्रा आदारनि अर्डार खौ खमायनो थाखाय आं नोंथांनो मिनथि होनाय जाबाय